असांजे शहर में भई जीअं कि मां तव्हांखे ॿुधायांव थी त सभु खां पहिरीं त भुज शहर आहे हुन में भुज में हिकु ॿ मंदर आहिनि ॾाढा सुठा उहा बि ॾिसण लाइक़ु आहिनि जोगनी नाथ माता जो मंदरु आहे आशापूरा माता जो मंदरु आहे ॾाढो वॾो पहाड़ ठहियल आहे पहाड़ ते माता रानी विराजमान आहे हुन खां पोइ लखपत हिकिड़ो शहर आहे हुन में गुरुनि जो गुरुद्वारो आहे उहो बि ॾिसण लाइक़ु आहे हुन खां पोइ कोटेश्वर आहे भई महादेव जो मंदरु आहे हुते झरनो वहंदो आहे हुते बि सभु गॾिजी वेंदा आहिनि सनानु वनानु कंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ वरी अंबे धाम आहे अंबे माता जो मंदरु आहे हुते बि प्रसाद भोजन सभु मिलंदा आहिनि दर्शनु वर्शनु कंदा आहिनि माण्हू आराम बि कंदा आहिनि मेलो वेलो बि पासे में लॻंदो आहे माण्हू घुमी फिरी बि सघे जीअं त हुन खां पोइ केदारनाथ जो हाणे नओं स्थल सुठो ठहियो आहे भई केदारनाथ भई पाणि जीअं परियां केदारनाथ ॾाढो भई परे जी मुसाफ़िरी नथा करे सघूं त असांजे कच्छ में इहो केदारनाथ ठहियो आहे केदारनाथ जा बि मंदर आहिनि ॾाढा मस्तु मस्तु लक्ष्मी नारायण भॻवान जो बि ॾाढो सुठो आस्थानु ठहियल आहे भई जीअं कि ॿाहिरि जो केर महिमान अग अगरि अचे थो पंहिंजे शहर में त भई हुननि खे इन्हनि शयुनि जो सुञाण ॾियणु खपे कि इन्हनि शहरनि में तव्हां घुमीं फ़िरी सघो था